किताब जे खरीदलिए बच्चा वास्ते बहुत अच्छा किताब छै आओर ओकरामे चित्रसँ छै ने बच्चा ओकरामे रुचि देखाबै छै पढ़ैलए बैठे छै टाइमपर कहै छै पप्पा ओकरामे जे छै ने चित्र छै ने कविता जे छै चित्र छै तकर बाद कवितो छै तऽ ओकरासँ बैठै छै बड़ा अच्छा ओ पढ़ै छै आओर शाममे हमहूँ जे खेती शाममे खेती करिके घर आबै छी ने तब हमहूँ देखी एक दिन पढ़लिए हँ तऽ किताब बहुत अच्छा लगलै आओर कविता एक लय लयमे छै बढ़िआँ लयमे छै इसलिए कविता बहुत सुन्दर सुन्दर कविता इस किताबमे छै बच्चाके बहुत अच्छा किताब छै